अॼुकल्ह ॾाढी गंदगी वधी वई आहे ख़ासि करे त पाणीअ में माण्हू जेको बि पूजा जो क पूजा जो किचिरो आहे या कुझु कोई बि शइ आहे सिधो अची करे नदी में फेकनि था इनजे कारण सां असांजी नदी पवित्र नदी सॼी किनी थी थी वञे उनमें रहण वारा जीव जंतू आहिनि मछलियूं आहिनि उन्हनि खे बि ॾाढो नुक़सान थो थिए ऐं अॻिए जा माण्हू पहिरियों मछलियूं खाइण पसंदि कंदा हुआ पर हाणे बिल्कुल न छो छोकी उनमें असां जेको किचिरो फेकनि था उहो अहिड़ो अहिड़ो पदार्थ थो अचे हुनजे वजह सां मछलियुनि खे बि नुक़सान थो थिए उहे मछ्ली खाइण सां पोइ असांजे शरीर में बि तो नुक़सान थिए ऐं माण्हू त नदी त साफ़ रखण ई नथा आए दिन उनमें किचिरो ई किचिरो विझनि था ऐं जेके मछुआरा आहिनि उहे बि मछली नथा पकिड़े सघनि उन्हनि लाइ बि हिकु वॾी समस्या थी वई आहे छोकी मछली पकिड़ंदा त हुननि जी बिमारी हूंदियूं आहिनि मछलियुनि खे त कोई खाइण पसंदि नथो करे त उहो बि ॾाढी वधी समस्या सां गुज़रनि था ऐं ॾाढा कैमिकल अचनि था जीअं पाणी में उन जे वजह सां मछलियुनि खे बि ॾाढो नुक़सान थो थिए हिनजे करे असांखे पाणीअ में गंदगी न करणी खपे ऐं असांजी नदी खे साफ़ सुथिरो रखिणो खपे